हांवें हालींच एक तीस हजाराचो फोन घेतलेलो आनी गाडी चलयताना बॉल्सांतल्यान पडलो आनी फुटलो हांवें ताका फोनाच्या दुकानार दाखयला तो म्हणपाक लागलो की फोन सारको जातलो पण खर्च चड येतलो मागीर हांवें चिंतलें हाका सारको करच्या परस हांवें नोवो फोन घेतलेलो आनी एक दीस बाजारांत वतालो तेन्ना म्हाका दुकानार एक बरोसो फोन दिश्टी पडलो हांवें चिंतलें की म्हाका एक फोन जाय आशिल्लो आनी ह्योत बरो वेळ हा घेवपाक गेलो दुकानार आनी दुकानदाराक विचारलें हांवेन की म्हाका एक बोरोसो फोन दाखय कॅमेरा फातीर दुकानदारान म्हणलें बरें दाखयता तेणी म्हाका सॅमसंगाचो एक फोन दाखयलो म्हाका तसो तो खूब आवडलो मागीर ओपन केलें आनी पयलें तशें बरें आशिल्लो मागीर हांवें तो घेतलो घेतलो आनी आतां तोच यूज करता म्हाका तो फोन आतां लायक जावंक लागलो आनी खूब बरो हा तोहो फोन तो